باہر کے کھیل کھیلنے سے آپ کی جو صحت ہے وہ کافی اچّھی رہتی ہے صحت کو مینٹین کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے باہر کا کھیل جیسے کرکٹ ہو گیا ہاکی ہو گئی فٹ بال ہو گیا یہ سارے کھیل جو ہے آپ کو صحت مند رہنے میں کافی مدد کرتے ہیں اور جو آپ کی زندگی ہے جو ریگولر آپ کے جو دن ہیں اس میں بھی کافی ہیلپ کرتے ہیں کافی مدد کرتے ہیں جیسے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کافی فریش رہتا ہے باہر کے کھیل کھیلنے سے اور کھانا وغیرہ بھی ہضم ہو جاتا ہے اگر آپ کو ہاضمے کی دِقّت ہے تو اور اسی طرح سے باہر کا کھیل کافی مددگار ثابت ہوتا ہے